नमस्ते अरे घर पर शादी घर पर फैक्सन है मतलब घर सजवाना है हाँ तो फूल पत्ती लगवाना है क्या क्या है आपके पास और इसमें ये हाँ डेकोरेसन करवाना है और आके देख लीजिए कैसे क्या है सब तो पहले जो है कि क्या क्या आपके पास है फूल पत्ती सब कुछ देख लीजिए उसके बाद आप बताइए तो उसके हिसाब से व्यवस्था करेंगे हमें

हाँ हाँ तो जगह देख लेंगे हाँ जगह देखेंगे तभी ना सर देख लीजिए इसके बाद तो फिर और कैसे कैसे कैसे कैसे कैसे सजाना है और

ठीक ठीक है लेकिन कुछ पैसा ओसा बताएँगे कितना डेकोरेसन का लेंगे क्या करना है अरे कुछ कम कर दीजिए सर

कोई गुंजाइश कर दीजिए आप तभी ना

वो तो आपके ऊपर है ना कैसा करना कैसा नहीं करना वो तो आपके ऊपर मेन मैनेजमेंट तो आपको करना है ना हाँ नहीं सही है चलें हाँ हाँ

ठीक है तो आप कितना तक देना होगा आपको

हाँ आठ हजार पाँच हजार में

सजावट अच्छी होनी चाहिए नमस्ते नमस्ते सर